चारि जून उणिवीह सौ सतरि पंद्रहं ओगस्ट उणिवीह सौ सतेतालीह टीह जून उणिवीह सौ सठ छवीह जनवरी उणिवीह सौ पंजा्हु पंज जुलाई उणिवीह सौ पंजहठि